फुटबॉलचे खेल आसता थिंगां खेळपी म्हूण मनीस आसता थिंग ते आसा ते इकरा मागीर दोन टीम आसा एक्या एक्या गेमान भायर बसता ते आसा ते डिपॅण करता जे जे टोनमंट आसता ताजेर मागीर सब्सिट्यूट म्हूण आसा फुटबॉलान फकत तीन आसता चार रॅफ्री आसता जे गेम कंट्रोल करता मागीर चड वेल गेम टोनमंट म्हळ्यार आसात ते तेन्ना चड वेलाचे मागीर आनीक वेलाक आसता आनीक वेलाच्या मागीर जेन्ना गेम इक्वल जाता तेन्न इक्वल स्कोरार आसता तेन्ना गेम पॅनल्टी जान म्हून वयता आनी असें म्हूण तें तें चलता खूब खूब टोनमंट आनी लीग आसा वळ्डान आनी हें खूब्ब व्हडलें आसा आनी खूब लोग एप पळयता टिवयाचेर आनी खूब आनी माट खूब लोग एकट्टा जाता आनी बरें भाशेन मजा करून गेम पळयतात चड लोग थिंगां स्टेडियमानूय वयता आनी तांकां थिंगांसून गेम पळोवंक आवडटा आनी ते सगले च्यर करून तांच्या टिमाक सपोट करतात